हाँ मेरा एक नृत्य ग्रुप है जिसमें मेरे सारे दोस्त और मैं ख़ुद नृत्य करता हूँ और नृत्य एक्ट भी करता हूँ मेरे सारे दोस्त कई बहुत सारे नाटक तथा उपन्यास भी करते हैं जैसे कि लोग भाव को शिक्षा देते हैं कि आप डांस से यह सब कर सकते हैं पैसे कमा सकते हैं प्रतियोगिता में जाकर जीत कर पैसे कमा सकते हैं इनाम जीत सकते हैं यह सब बहुत मुश्किल है लेकिन सीख सकते हैं और मेरे कभी कभी दोस्त या मैं ख़ुद कभी गड़बड़ कर देते हैं डांस करते करते तथा नाटक करते करते बीच में डायलॉग्स या फिर म्यूज़िक की धुन भूल जाते हैं और कुछ और स्टेप कर देते हैं तथा मैं ख़ुद यह सब चीज़ें कर चुका हूँ तो मुझे ज़्यादा ज्ञान है लेकिन मेरे दोस्त को भी बहुत ज़्यादा ज्ञान है